एक हजार एक सए एक दू हजार दू सए तीन पाँच हजार तीन सए चारि नओ हजार चारि सए एगारह पाँच हजार छओ सए बारह